اپنے علاقے میں کچھ قبائلی فون کیا ہے جس طرح ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں پرانے زمانے کا بہت سی وہ بنائی کا کام ہوتا ہے کوئی ہاتھ سے چٹائی بنتا ہے کوئی کٹھی بنتا ہے تو پرانے زمانے سے دستور چلتا آ رہا ہے تو آدمی اپنے ہاتھ سے بہت ساری چیز ایسے ہی بناتا ہے مٹی کا بھی برتن بناتا ہے مٹی کا ہانڈی بنتا ہے جب مٹی کا ہانڈی میں کھانا پکاتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے اس کا کھانا بہت مزہ آتا ہے کھانے میں ہمارے پرانے زمانے کا مٹی کا گلاس بھی ہے اس میں چائے پیتے ہیں آدمی ہمارے بہار کے اندر چلے جاؤ ادھر دیکھو ہر دکان میں آپ کو مٹی کا گلاس ملے گا اور اسی میں چائے پیتے ہیں ایک بار ہمارا راجیہ کا سرکار لالو یادو کہیں باہر دیش گئے تھے اور وہاں کے سرکار نے اس کے سامنے سونا کا گلاس میں چائے لا کے پیش کیا کہا کہ منتری صاحب پئیں تو ہمارے لالو صاحب نے کیا کیا چائے پی کر گلاس کو اٹھا کر پھینک دیا پھینک دیا اور وہاں کا جو منتری ہے پریشان کہ یار ہم نے سونے کے گلاس میں چائے دیا اور پی کر پھینک دیا تو ہمارے لالو صاحب نے کہا کہ ہمارے انڈیا کے اندر ہمارے بہار کے اندر آدمی گلاس میں چائے پی کر پھینک دیتا ہے جس کو ایک بار استعمال کرتا ہے اس کو بار بار استعمال نہیں کرتا ہے اس لیے کہ ہمارے پردھان ما ہمارے جو لالو صاحب تھے تو وہاں پہ بھی چائے پی کر پھینک دیا